ہیلو سر سر میں نے آپ کے وہاں سے کولر جو لیا ہے میں اِس کے لیے آپ کیول ہی آپ کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے مجھے اتنا اچھا کولر کولر جو ہے پروائڈ کیا کیوں کہ آپ نے جو کولر دیا ہے اُس سے میرا جو کمرا ہے بیڈ روم جو ہے اُس سے پورا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اِس لیے میں کافی خوش ہوں اور آپ کا کولر کافی اچھا نکلا اِس لیے میں آپ کو کافی دھنیواد دیتا دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ اِس کاروبار میں کافی ترقی کریں اگر مجھے ضِد وہ رہی تو میں آگے بھی آپ سے کولر لیتا رہوں گا کیوں کہ آپ کا جو پروڈکٹ تھا کافی اچھا نکلا اِس وجہ سے میں آپ کے پروڈکٹ سے کافی خوش ہوں